ईअं त मुंहिंजे जीवन में कोई बि मुश्किल आहियूं कोन आहिनि के लेकिन अगरि कोई बि मुश्किल मुंहिंजे जीवन में ईंदी आहे त मां इहो मां हिकिड़ो ई कमु कंदी आहियां मां बस सभिनि खां पहिरों इहो कमु कंदी आहियां कि मां पंहिंजे गुरु के यादि करे हुननि जो नाम दान जेको उन्हनि असांखे बक्शियो आहे उन जो अ सां सिमरन कंदा आहियूं हुन सां असांखे एॾी शक्ती मिलंदी आहे कि जेके बि असांजे जीवन मुश्किल अगरि ईंदियूं बि आहिनि त उहे असांखे हो उहो नाम दान उहो सिमरन असांखे हुन शक्तियुनि सां लहण जी शक्ति ॾींदो आहे कि असां जीअं जीअं पंहिंजे गुरूअ खे यादि कंदासीं तीअं तीअं असांखे ओतिरी शक्ती ईंदी वेंदी अंदरि में कि असांजे साम्हूं जेकी बि परेशानियूं जेकी बि मुश्किले अचनि थियूं उहो हुन मुश्किलुनि खे असां फे असां पार करे वठूं असमानता त कॾहिं बि असांजे जीवन में मां तां सभिनि सां ईअं ई हथु जोड़े इहो चवणु थी चाहियां कि कॾहिं बि पे अगरि तव्हां जे जीवन में कोई बि मुश्किल नंढी हुजे या वॾी हुजे सभिनि जे जीवन में कुझु न कुझु मुश्किलूं ईंदियूं ई आहिनि कंहिंजे घर परिवार खे वठी या कंहिंजे बिजनेस खे खणी या कंहिंजे कुझु अरना पर्सनल मुश्किलियूं ईंदियूं आहिनि लेकिन तॾहिं असांखे हुन मुश्किल में हमेशह पंहिंजे भॻवान खे यादि करिणो आहे उन्हनि खां इहो ई बस प्राथना करिणी आहे कि हे मुंहिंजा मालिक मूंखे एतिरो बक्शो बल बक्शो तव्हां कि जेके बि जे जेकी बि परिस्थितियूं जेके बि मुश्किलूं मुंहिंजे जीवन में आयूं आहिनि उहे सभु ठीकु थी वञनि